हाँ मैं इंडियन आइडल म्यूज़िक शो और भी बहुत सारे ऐसे शोज़ हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति अपना गायक प्रदर्शन करता है तो मुझे अच्छा लगता है कि वो किस प्रकार से अपना गा रहा है तो मैं सबसे ज़्यादा पुराने गाने वाली जो हमारी अनुराधा पोडवाल जी हैं मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करती हूँ वो बहुत अच्छा गाती हैं और जिस प्रकार से वो गाती हैं तो मैं मानती हूँ कि उनकी जो शिक्षित जो बच्चियाँ हैं उनको शिक्षा मिलती है उनसे और वो जिनको सिखाती हैं और जिन जिन बच्चों काे उन्होंने सिखाया है वो काफ़ी बेहतर एक बहुत अच्छा योगदान प्राप्त किया है और मैं यही कहूँगी कि जो अनुराधा पोडवाल जी हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं हमारे ग्वालियर में भी उन्होंने गाया था और बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था मे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उनके जैसे गायक बनो और उनके जैसे ही हमें एक अच्छा सच्चा ईमानदार इंसान बनना चाहिए